हा मूंखे रेडीयो ते समाचार ॿुधणु में ॾाढो सुठो लॻंदो आहे छो की हिन में देश विदेश जा राजनीति जा घणाई समाचार असांखे ॿुधण लाइ मिलंदा आहिनि जंहिं में ॾाढी वधीक ख़बरूं पवंदियूं आहिनि